السلام علیکم سر میرا نام محمد ارشاد علی ہے اور میں دربھنگا کا رہنے والا ہوں سر مجھے ایم پی ایس پینشن کے اس لیے میں آپ کو کال لگایا ہے سر اس میں آپ کھل کر بتائیے کہ کب تک کیا ہو جائے گا اور یہ یہ اسکیم ہے اور میرا آدھار نمبر ٹو فور فائیو سکس سیون ایٹ ہے یہ کب تک ہو جائے گا سر آپ ہم کو اس پہ کھل کر بتائیے کیونکہ مجھے آگے دقت نہیں ہو ریٹائرمنٹ کے بعد میرا پیشن کلیئر کر دیجئے